हाँ हमारा जीवन बिजली पर निर्भर है बिजली कटौती जब होती है उस दिन सारे काम रुक जाते हैं सब हाथ के काम हाथ में ही रह जाते हैं अगर मिक्सी चल रही हो तो मिक्सी बंद हो जाती है वाशिंग मशीन में कपड़े पड़े हो तो वो वाशिंग मशीन भी बंद हो जाती है इससे पूरे घर की दिनचर्या डिस्टर्ब होती है हम एक दूसरे का काम भी नहीं कर पाते बिजली चली जाती है तो ऐसा लगता है कि घर में घर का कोई सदस्य चला गया और बिजली के बिना हम लोग अकेले हो गए हैं बिजली कटौती से जो अन्य विकल्प हमें मिलते हैं वो हैं एक एमरजैंसी बल्ब एमरजैंसी बल्ब से सिर्फ यह है कि जितनी देर बिजली गई है वो सिर्फ चार घंटे काम करता है ऐसे पंखे रिचार्ज वाले हैं मोबाइल है सब कुछ रिचार्ज का है लेकिन इनवर्टर सबके घर में नहीं मिलता इनवर्टर के बिना जीवन कुछ भी नहीं है और बिजली के बिना तो हमारा जीवन बिल्कुल भी कुछ नहीं है हमें लगता है बिजली हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है और इसके साथ हमें आगे तक बने रहना चाहिए और कटौती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए